میں نے میشو ایپ سے ایک کو کرتی منگائی تھی جو کہ بہت بیکار نکلی اس کا کلر بھی اچھا نہیں تھا اس کا ڈزائن بھی اچھا نہیں تھا اور وہ مجھے مہنگی بھی ملی تھی میشو ایپ سے اور تو اور وہ اتنی ڈھیلی تھی اور اس کا سائز اتنا لمبا تھا کہ میں بس کیا بتاؤں اور سب نے میں نے اپنے پیرنٹس کو دکھایا تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ تم یعنی پاگل ہے کہ یہ تو اتنی اچھی مل جاتی ہم سے بولتی ہم دلا کر لاتے تجھے اور سستی ملتی میری بہنوں نے بھی مجھے بہت بولا آس پڑوس میں کو بھی دیکھا انہوں نے بھی تو انہوں نے بھی بہت برا کہا کہ اچھی نہیں ہے یہ اور اس میں چھید بھی نکل رہی تھی جگہ جگہ سے اور اور مہنگی بھی تھی مجھے لوس ہوا اور امی ممی پاپا سے بھی ڈانٹ پڑی یعنی ہم سے بولتی ہم دلا کے لاتے اس سے ایپ سے کیوں لیا تو نے اور یہ اچھی بھی نہیں آئی ہے اور یہ بہت بیکار تھی آپ لوگ اب دھیان سے دیکھ کر لینا